ہیلو جی آپ پاسپورٹ آفس سے بات کر رہے ہیں جی میں نے اپنے پاسپورٹ کی تجدید کے لیے آن لائن درخوست دی تھی تو میں اس کا سنیریو جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس کی حیثیت کیا ہے کیا وہ اپڈیٹ ہو گیا اس کے آخری چار ہندسیں ہیں پانچ چار آٹھ اور نو

میں نے ایک ہفتے پہلے دی تھی درخواست اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ درخواست کہاں تک پہنچی ہے کیا کہ میرا پاسپورٹ کا تجدیدی عمل وہ آگے بڑھ چکا ہے یا پہے رک بیچ میں رک گیا ہے جی جی جی اچھا اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ جی اصل میں مجھے نکلنا ہے ایک ہفتے میں باہر تو اس لیے میں پوچھ رہا تھا ویزا ایکسپائر نہ ہو جائے جی جی جی ٹھیک ہے تو میں جلد ہی اپنے پاسپورٹ کی تجدیید شدہ کاپی حاصل کرنے کی توقعہ رختا ہوں تو جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کو روانہ کروا دیجیے گا بہت شکریہ